हाँ जी सर मैं रामकृष्ण जय सर बोल रहा हूँ जी सर ठीक है बढ़िया है अच्छे हैं तो सर वो ऐसे ही याद किए थे सर वो जो कोविड में हुआ था ना कोविड टाइम पर जो बच्चोन को लॉस हुआ था पढ़ाई से उस से संबंधित सर कुछ बातें करनी थी जो बच्चे हैं उनको कुछ जो ऑनलाइन क्लासें हुईं थीं कोविड की टाइम पर क्या स्कूल तो चल नहीं पाए थे हाँ तो सभी क्या है बच्चोन को बहुत सारी परेशानी आई थी पढ़ने में समझने में क्योंकि ऑनलाइन क्लास है जो पहली बार हुई थी उस टाइम पर तो कोई बच्चों को समझ में भी नहीं आया तो इस वजह से उनको काफ़ी प्रॉब्लम आई थी और वो क्या है अभी तो वो पास भी हो गए हैं अगली क्लास में भी चले गए हैं लेकिन जो उनके जो कम कमी रह गई थी सर उनके बारे में जो डिस्कशन करना था जी क्या है काफ़ी का अच्छा हाँ हाँ हाँ बिल्कुल सर उनको क्या है ख़त्म करने कोशिश करेंगे लेकिन क्या है कई बच्चे ऐसे हैं जो बिल्कुल उनके पास मोबाइल की भी सुविधा नहीं थी ना ही कोई मीडिया था जैसे लैपटॉप वग़ैरह भी नहीं था तो उनको पढ़ने में उनको काफ़ी प्रॉब्लम आई थी तो वो बता रहे थे उनके जो काफ़ी जो विषय हैं जो काफ़ी चैप्टर हैं उनके वो छूट गए थे तो उनको वो बता रहे थे कि सर इनको हमें क्लियर करवाओ आगे जा कर इन में हमें दिक्कत आएगी प्रॉब्लम आएगी इस वजह से तो उनके लिए भी वो बोल रहे थे

जी जी बिल्कुल सर मैं उनका जो है ग्रुप बनाऊँगा जैसे फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास जितने भी है उनके जैसे बिल्कुल कोई बिल्कुल नहीं जानता उनके सब को मैं नौट कर के उनका नाम पता सब कुछ उनको एड्रेस जो है कर के फिर मैं सर इनमे उनका ग्रुप बना कर फिर आप को सेंड करता हूँ मैं आप के नंबर पर अच्छा अच्छा हाँ बिलकू बिल्कुल सर जैसे भी आ पकी ये जरूरत होगी तो बिल्कुल मैं आप को याद करूँगा सर बिल्कुल आप को कॉल कर लूँगा इस संबंध में और भी जानकारी ले लूँगा इस से अभी तो फिलहाल में उसके लिए वो करता हूँ ग्रुप ग्रुप बना कर फिर आप को सेंड करता हूँ सर ओके धन्यवाद सर